हा मूंखे लॻे थो त जेके शहर में माण्हू रहनि था उहे वधीक पढ़ियल लिखियल आहिनि ऐं वधीक पढ़ियल लिखणु हुअण जे सबबि हुअ जिते बि वञी करे जेको बि उन्हनि खे करिणो आहे उहो करे सघनि था अगरि जीअं मामलतदार में कुझु उन्हनि जो कमु रुकिजी वियो आहे त उहो उते वञी करे ऐं हुते उन्हनि खे लिखी करे ॾेई अचनि था ऐं उन्हनि जा कम थी था वञनि पर जेके वेचारा माण्हू गांव में रहनि था उहे एतिरा पढ़ियल लिखियल कोन आहिनि त उहे उते वञी करे पंहिंजो लिखियलु ॾेई नथा सघनि ऐं नथा ॾेई सघनि इन लाइ उन्हनि जा कुझु बि कम कान था थियनि उन्हनि खे केरु ॾिसे ई नथो त उहे अगरि गांव जा लोग बि पढ़नि सुठीअ तरह लिखनि त ई अॻिते वधंदा बाक़ी त शहरनि जा माण्हू उन्हनि खे अॻियां वधणु न ॾींदा उन्हनि खे घणेई तकलीफ़ुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे ॾाढी ई तकलीफ़ु थींदियूं आहिनि जीअं अगरि उन्हनि जे घरु पाणी नथो अचे त हुअ अगरि लिखी करे ॾियनि मिंस चई वञनि पर त बि हुननि जी कहिड़ी बि मदद न कई वेंदी आहे ऐं अगरि शहरनि जे माण्हुनि जे घरु पाणी न अचे त हुअ जल्दी वञी करे लिखी ॾींदा आहिनि ऐं लिखण सां हुअ जेके हुते जा माण्हू आहिनि उन्हनि जी फटाफट मदद कंदा आहिनि ऐं गांव जा माण्हुनि जी एॾी मदद न थी सघंदी आहे इन लाइ पढ़णु लिखणु ॾाढो ई ॾाढो ई ज़रूरी आहे शहर जा ॿार पढ़ी करे घणेई अॻियां वधी रहिया आहिनि पर गांव जा ॿार वेचारा न पढ़ी करे पुठिते रहिजी विया आहिनि